हैल्लो ठीक ऐ तूं सनांऽ हां अच्छा अच्छा कोई गल्ल निं तुसें ओह् जाना हा बी ऐल्ल दफ्तर हां गेदी दी में बी ऐ दित्ती ही इक्क दौ बारी एप्लीकेशन पर कक्ख निं बनेआ अल्ली तक्कर ठीक ऐ तूं मिगी फोन करी लैएआं जिस्स दिन जाना होग ते दौनें जन्नियां करगियां गल्ल खरी सनाई ओड़गी फोन करगी ठीक